बलिवुड टलिवुडा भारताव जेरैबादि दाहार सोमजिहोदों नंद्राया नङा बेयो माने सुबुं जिउवाव गोबां गोहोम खोख्लैयो होननांगोन आं बेखौबो मानियो बे सावथुनाव थानाय माखासे आखुथाइफोरा जोंनि समाजाव माने गोहोम खोख्लैयो फिल्म एबा सावथुनानो सुबुं जिवाव थाफानाय मोनसे आरिमु जिहेथु आरिमुखौ मोजां मोनग्राफ्रा माने गावनि मोजां मोननाय फाव खुंगुरफोरखौ फाव खुंग्रिफोरखौ फल' खालामो आरो बेबादि सेंग्रा सिख्लाफ्रा फल' खालामद्राया होन्नानै आं साना बिथांमोननि जे सावथुननि जे आखुथाइफोर बे आखुथाया गोख्रों आखुथायब्ला बेफोरो गोबां सेंग्रा सिख्लानाव बा मोजां मोनग्रा जायफ्रा फेन थायो बिसोरनि जिवाव गोबां रोखोमनि सोलायथाय लाबोयो बा गोहोम खोख्लैयो एक्टरफोरनि गान्नाय जोमनाय एक्ट्रिसफोरनि गान्नाय जोमनाय स्टाइलफोरखौ फेसनफोरखौ गोबां माने फल'वारफ्रा फल' खालामनायखौ नुनो मोनो जोंनि समाजनि गेजेरावबो नाथाय बेफोर सावथुनखौ नायनानै आं सानो सावथुनाव जे जे माखासे आइजोफोरनि माने सोद्रोम गैयै गान्नाय जोमनायफोर दिन्थियो बेफोरखो जोङो मोगथां जिवाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहायनाया मोजां नङा बेखौ सावथुनैनो दोन्नांगौ गान्नाय जोमनाय गस्लाफोरनि स्टाइलफ्रा मोजांब्लासो जों सोद्रोम मोनसे गान्नाय जोमनायफोरखौनि गेजेरजोंसो जोङो गावखौ साजायनो नाजानांगौ लांथि लुंथि दिनै गाबोन जोङो जोंनि गेजेराव समाजनि गेजेराव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ओंखारनाय नुनो मोनो बेहेखै सिख्लाफोरखौ बेफोरखौ जोङो नागारनांगौ बा बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ खालि बेफोराव सावथुनफ्राव जि केरेक्टारफ्राव थायो मोजां आखल आखुफोर थायो बे मोजां आखल आखुफोरखौ लानाया मोजां गावनि जाय मोजां मोन्नाय फावखुंगुर फावखुंग्रि बेफोरनि सावथुननिफ्राय जोङो गोबां सोलोंनो हायो बे सोलोंनाय गियानाव जोङो गाज्रिखौ नागारनानै जों मोजां फारसे नाजानांगौ लानांगौ मोजांखौ लानांगौ बेनो मोनसे जोंनि आरिमुनि बा सावथुननि थांखि थायो बे सावथुननि थांखिखौ जों मोजाङै बुजिनानै जोङो गावनि जिवाव मोजां आखल आखुफोरखौ दानो हायो उन्दै समाव जों गोबां सल'फोर जों नुदोंमोन बा फरायबोनो मोनदों माने फावथिनाफोरा मानसिनि जिउवाव गोबां सोलायनाय लाबोयो बा मानसिनि जारिमिनखौ लानानैनो सल'खौ लानानैनो जिउनि सल'खौ लानानैनो बेफोरखौ बानायनाय जादों बेवहाय जोङो माने गाज्रिखौ नागारनानै मोजांखौ लानांगौ होन्नानैसो बेयाव फोरोङो बेखायनो गान्नाय जोमनायानो जा बा आखुथाइफोरानो जा जोङो सावथुननिफ्राय मोजांखौ नाजावनानै जों गाज्रिनिफ्राय जेब्लाबो गोजानाव थानांगौ बेखौनो सावथुनफ्रा फोरोङो बेखौनो आं सानो आरो आङो आंनि लाइफआव बिदि सावथुनाव आंहा लानो गोनाङा आखुथाइफोरखौसो आं मोजां मोनबोयोमोन गोदो समाव जेब्ला जों सावथुनफोर नायोमोन बेवहाय मोजां केरेक्टारफोरखौसो नाजावनानै लायोमोन दाबो सिरियेलफोर नायोब्ला मोजां केक्टारफोरखौ गनायनानै लायो नाथाय गान्नाय जोमनाय बायदिसिना फेसन बा बिदि गाज्रि आखल आखुफोरखौ जोङो जोंनि लाइफआव दाजाबदेरनांगौ होन्नानै आं सानफेराखै